हाँ जी नमस्ते जी हाँ जी ट्रैफिक पुलिस से ही बात कर रहा हूँ जी कौन सी बाइक हैं आपकी जी क्या नंबर है इसका जी कितना देर पहले हुई है ये चोरी तुम्हारी जी ट्रिपुल चौराहे पे वहाँ पे ए टी एम भी है बड़ौदा बैंक का उसके जी आपके पास इसके सारे दस्तावेज हैं तो आप ऐसा कीजिए एक एक फोटोकॉपी और एक एक ओरिजिनल ले के किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए मैं भी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ और उसके कंप्लेंट करा दीजिए आप और वो नजदीक में एक वो कैमरा थोड़ी है किसी दुकान में जहाँ पे वो दिख जाए कि हाँ जी तो आप ऐसे कीजिए आप एक बार इसकी वो कंप्लेंट करा दीजिए ताकि हम उसके बाद में एक बार कंप्लेंट हो जाएगी तो हम कैमरे भी चेक कर सकते हैं वरना बिना कंप्लेंट के तो हमको कैमरे भी चेक करने में आसानी नहीं होगी वो झंझट करेंगे तो इस वजह से कंप्लेंट हो जाएगी तो हम उसको कैमरे में देख लेंगे कि कौन है क्या है वो कैसे कहाँ पर किधर की साइड गया है तो फिर उधर की साइड ही हमारे जो और स्टाफ से लगे हुए हैं उनसे बोल देंगे कि ये नंबर की बाइक दिखे तो बताना अब आप यहाँ से कितनी दूर हो आपके नजदीक में थाना हो तो नजदीक में चले जाएँ तो अच्छा है ऑनलाइन में तो फिर टाइम लगेगा फिर ऑनलाइन में शाम को सबमिट होगी वो तब तक तो हम आपका आधा सा कम कर देंगे जाँच पड़ताल जी पहले नजदीकी थाने में कंप्लेंट दर्ज करा दो उसके बाद में हम उसकी आगे जाँच चालू करते हैं ठीक है ना ठीक है धन्यवाद सर